साढ़ी डोगरी अज्ज दे जमानै च जि'यां लोक थोह्ड़े घट्ट बोला दे जां फ्ही जि'यां लोकें गी शर्म औंदी कि डोगरी बोलने गी ते जि'यां ओह् थोह्ड़ा घट्ट होआ दा ते लोग जि'यां जि'यां डोगरी घट्ट बोला दे लोक ते लोकें गी स्हाब आवा दा कि अगर डोगरी दा इ'यै स्हाब रेहा ते आस्तै आस्तै घट्ट होई जानी ते आस्तै आस्तै भलेआं लोकें बोलनी निं ऐ ते ओह्दे करियै जेह्ड़े लोग न ओह् होर होर चीजां करा दे होर होर होर होर मतलब प्रमोट करा दे डोगरी होई डोगरी औनी चाहिदी डोगरी जेह्ड़े लेखक न उ'नें बी इक शिव निर्मोही जी न उ'नें गी बी हून पद्मश्री थ्होआ ते उं'दे कम्में करियै ते इक ऐ जेह्ड़ा इ'यै जि'यां प्रोजैक्ट चला'रदा जेह्ड़ा कि डोगरी आस्तै कि डोगरी साढ़ी प्रमोट होऐ ओह्दे आस्तै गै जि'यां मुसलमान न ओह् ते कदें निं छुड़दे हैन ब साढ़े इत्थै जम्मू कश्मीर च सारा हिंदु हिंदु गै ऐनी ते इत्थै जि'यां सारे डोगरे न उ'नें गी सारें गी डोगरी भाशा औनी चाहिदी इ'या उर्दू च लिखे दा होंदा ते तुस बाह्र जाइयै तुस कश्मीर चली जाओ जां कुतै होर चली जाओ पंजाब चली जाओ ते उत्थै पंजाबी च लिखे दा होंदा ते जि'यां तुस जम्मू आई जाओ ते कुदै बी असें कदें कुदै निं दिक्खेआ कि कुदै डोगरी च किश लिखे दा होऐ नां इत्थै हिंदी चलदी ते एह् हून स्कूलें च जि'यां हून डोगरी आना शुरू होई ब गौरमेंट स्कूलें गै प्राईवेट स्कूलें अज्ज बी डोगरी निं ऐ ते ओह्बी सारी चीजां चेंज़ होना चाहीदियां कि जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे न उ'नें गी बी पता चले कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् किश सब्जैक्ट ऐ किश भाशा ऐ ते निक्के निक्के गै जिसलै ओह् बच्चे होऐ ते उ'नें गी निक्के होंदे गै शर्म निं आवै